ہاں ہاں جب میں دوسری بار چپل لینے گیا تو مجھے لگا کہ یہ چپل دیکھنے میں بہت ٹھیک ٹھاک تھا اور اس چپل کا دکاندار بھی بہت تعریف کر رہا تھا تو میں اس چپل کو لے لیا مگر یہ چپل کا احساس مجھے کچھ اچھا نہیں رہا کیونکہ کچھ ہی دن میں یہ چپل پانی لگنے سے بالکل اداس ہو گیا اور جتنا پیسہ لیا اس لائق چپل بھی نہیں تھا اور جب میں اسے پہنا تو یہ مجھے پیر میں کاٹ بھی رہا تھا جب میں سوچا کہ یہ ہلکا پھلکا ہوگا جب میں پیر سے اتارا تو مجھے احساس ہوا کہ ہلکا پھلکا نہیں بہت زیادہ ہی کاٹ رہا جو کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس چپل میں ٹھگ سا گیا ہوں اور ٹھگنے میں میرا مجھے لگتا ہے کہ دکاندار کا بہت اہم رول ہے اس نے مجھے بتائے کہ یہ بہت اچھا ہے مگر یہ اچھا نہیں نکلا